हम अपन काम रोजगार कै रहल छी आशा कार्यकर्तामे छी ओहिमे लागल रहै छी दिनराति एमहर ओमहर घरोके काम करै छी घरके काम छोड़लाके बाहर तक हॉसपिटल हमर रानीगञ्ज यऽ मेनुआही हँ मोबाइलो हम चलबै छी मोबाइलेपर सबकिछु काम होइए जतेक काम होइ छै करै छी मोबाइलेपर करै छी व्हाट्सअप चलबै छी तऽ सबकिछु करै छी आब दोसर चीज आब लोड हैत जे पइसा आओर टका आबैए से मोबाइलेपर आबैए आओर आबैत रहत एहिना काम करैमे मोन लागैए आब कि कहबै